असें दो चार मंझां बी रक्खी दियां हैन दो चार गवां बी रक्खी दियां हैन ते ग्राएं च एह् कंढी लाह्का कंढी लाह्का तुसें गी पता असें हरा भट्ठा घट्ट होंदा जिसलै बरसांत दा मौसम उसलै हरा भट्ठा बी शैल होंदा सब किश शैल होंदा होर एह्दे पिछलै साल जेह्ड़ी बमारी बड़ी आई डंगरें गी जैदा गवें ते बच्छें गी बड़ी बमारी आई होर मंझें गी थोह्ड़ी घट्ट आई ओह्दे कन्नै असें बड़ियां दोआइयां बी ते जंक्शन बी लोआए दोआइयां बी खलाइयां सब किश कीता मगर फिर बी कोई डंगरें गी कोई फर्क नेईं पेआ ओह्दे ने साढ़ियां दो चार गवां जेह्ड़ियां बिल्कुल गडसाल होई गेइयां दो मरी बी गेइयां उं'दे इन्जैक्शन बी लोआए डाक्टर घर आह्न्नी आह्न्नी आह्न्नी आह्नियै इन्जैक्शन बी लोआना दूआ त्रीया ते फिर बी कोई फर्क नेईं ते इस्सै कारण मंझें दा डाक्टरें बी आखना ते भाई इन्जैक्शन लोआओ फलाना किश ते फलाना किश फलाना पैह्ले बमारी आई गल घोट्टू आई फलानी आई फलानी आई ते अस जंक्शन लोआंदे रेह् टाइम टाइम दे इन्जैक्शन बी लोआने सब किश बी लोआने फिर बी साढ़े ऐनिमल जेह्ड़े ओह् नेईं सेह्तमंद नेईं ऐ हे पैह्लें ओह् बमारी ने ऐसे कमजोर होऐ ऐसे कमजोर होऐ नां होंदा अस कोई नां कोई ओह् करै दे नां बिल्कुल बी फ्ही असें ओह्दे बाद इन्जैक्शन लोआए देसी कारी बी दस्सियां कुसै ओह् बी कीतियां फलाना किश करो फटकरी लाओ फलाना किश करो फलाना किश करो मगर दोआई कन्नै बी कोई असर नेईं होएआ फ्ही अपने आप गै दो म्हीनें त्रै म्हीनें जैदा बमारी फैली ऐ ते फ्ही अपने आप आस्तै आस्तै इ'यां फर्क पेआ फिर ते असें बी गवां मंझां पत्तर शत्तर दूआ त्रीया दिंदे रौह्ना सब किश फलाना किश फलाना किश मक्खी आह्ली दोआई सुट्टो सैन्टाइजर करो फलाना किश करो फलाना किश करो फलाना किश करो अंदर धुंआ शुआं लाना कोई मक्खी शक्खी नेईं बह्बै अंदर मक्खी कारण एह् बमारी लग्गा दी ऐ कोई आक्खे किसे कारण लग्गा दी कोई चीचड़ियां प'वा दियां प'वै दे ओह्दे कारण लग्गा दी बमारी मगर ओह् बी सब किश कीता दोआई बी सैनिटाइजर बगैरा बी सब किश जिन्ना किश ऐ हा सारा इंतजाम करदे रेह् पर फिर बी बमारी ने छिंडा नेईं छोड़ेआ इक दो दिन बस इ'यां लिंग्गा होना ते इन्नें जन फोह्डे जन बनने ते ओह् फोह्ड़े उ'ऐ ने त्रुंग बनी जाने ते लत्ता सुज्जी जानियां पूरा शरीर सुज्जी जाना इ'यां पूरे इ'यां पस्स पेई गेई केईं डंगरें गी अते एह्दे कारण फ्ही असें बी फटकरी ने धोना गर्म पानी ने धोइयै साफ करियै फिर दोआइयां लानियां इन्जैक्शन लाने अते रूम फरैशर होंदी ओह् करनी सब किश करना मगर फिर बी कोई बी फर्क नेईं प'वा दा नुहाड़े कन्नै ते एह्दे कारण असें बड़ी गै मुसीबत कट्टी ऐ इस बारी पिछले पिछले साल ते हून इस साल दा केह् पता हून अस साल केह् बनदा अगड़ा ते असें बी एह्दे मालें पर गै मालें दे सिरै पर गै गल्ल ही सारी ते मगर मालै बी हार दित्ती इस बारी पिछले बारी बी ते